अरे तव्हां दुकानु तव्हां जो किथे आहे आदिपुर में कहिड़े हंधि अथव तव्हां जो दुकानु झंडा चौक में अच्छा तव्हां छा छा रखंदा आहियो दुकान ते किताब अच्छा नॉविल रखंदा आहियो अच्छा नॉविल रखंदा आहियो तंहिंखां सवाइ ॿियो छा रखंदा आहियो अच्छा तंहिंखां सवाइ ॿारनि लाइ तव्हां कुझु शयूं रखंदा आहियो छा छा रखंदा आहियो ॿुधायो त

अच्छा इन खां सवाइ ॿियो छा रखंदा आहियो तव्हां पेंसिलूं रबर पेनूं इहे रखंदा आहियो तव्हां अच्छा तंहिंखां सवाइ तव्हां भॻवाननि जा किताब रखंदा आहियो अच्छा त तव्हां जी दुकानु केॾी महिल खुलंदी इएं अच्छा घणे ताईं खुलियल हूंदी अथव ॾहे बजे ताईं त मां अगरि मूंखे टाइम मिलियो त अॼु शाम जो पंजे बजे ईंदसि ॿियो बि जेका तव्हां जी दुकान ते हुजनि उहे बि तव्हां किताब विताब मूंखे ॾेखारिजो हा तंहिंखां सवाइ तव्हां उहा आशापूर्ण माता जूं मूर्तियूं रखंदा आहियो किताब रखंदा आहियो उन्हनि जा अच्छा कथा उन जी अच्छा अच्छा झूलेलाल जा अथव अच्छा तंहिंखां सवाइ

अच्छा ऐं इन खां सवाइ तव्हां मतिलबु ॿिए केरु भई केॾी महिल केरु ॿियो केरु अचे त उन खे बि तव्हां ॾींदा आहियो सभु किताब

धंधो आहे अच्छा पेनूं घणे मन ॾींदा आहियो अच्छा ऐं किताबनि जी प्राइज़ तव्हां मूंखे डिस्काउंट त करे ॾींदव न

असांखे छा ॿारनि जे स्कूल लाइ ई खपनि चङा खपंदा ॾह टका करे ॾींदा इन खां वधारे कोन कंदा तव्हां ईअं दादा चवंदा त कीअं थींदो अच्छा ठीक त मां ॾिसा अॼ शाम जो मूंखे टाइम मिलियो त मां पंजे बजे अचां त हले न तव्हां जी दुकान खुलियल हूंदी न अच्छा अच्छा एड्रेस त न पोइ तव्हां जी दुकान ते असां साम्हूं अचूं त ख़बर पवे न ॿियो बि हा त भले मुंहिंजो छोकरो अचे घर त मां उन खे चवांसि थी मां पंजे साढे पंजे बजे तव्हां जी दुकान ते ईंदसि भले भले